जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुननाया माइ माइरं माइखौ दैज्लाङाव गायो माइखौ माइ गायनाय समाव अखा हायो एखम्बा सानदुं दुङ जोङो माइखौ फार्स्टआव जों खोथिया फुग्रोनानै फैयो आरो फोखांनायनि उनाव रज'नानै फुयो हालेवनाय मोनोबा हालेवनाय हाया मोनोबा बेखौ गाय फुनानै जों गायनोसै गायनानै जेब्ला अखा हाबाय थायो अब्ला माइया मोजां जोयो अखा हायाबा खिन्तु हायाव हाग्रा रज'जोबो जोथोन लाबासो माइया जायो जोथोन गैयाबा माइया गाज्रि जायो बेखायनो जों आबादखौ मावोबा नायबाय थानांगौनि गोनांथि जायो हाग्राखौ फुनानै होनांगौ माइ माइया उनाव फिथाइ थायनोसै फिथाइ थायखांबा मोनबा बेखौ हाफिननोसै हाखांनानै मारा होनोसै मारा होखांनानै माइखौ दिहुननोसै माइखौ दिहुनखांनानै ओंखाम गोरलै जानोसै ओंखाम गोरलै खायफा खायफा सौवो खायफा खायफा मिलाव होयो आरो माइखौ बेनो